जमीन जगहके एतना अथी होइ छै कि एक जमीनके दू बेर टाका लै छै दू बेर टाका लै छै ओहूमे नहि फैसला होइ छै दू बेरसँ तीन बेर लै लए छै ओहूमे फैसला नहि होइ छै बाप बेटामे एतना मारि होइ छै काठ मारि भए जाइ छै कि चिन्हय नहि आबय छै कि बाप छियै कि बेटा छियै एक बीतके जमीन खातिर एतना मारि होइ छै एतना मारि होइ छै कि मर्डर भए जाइ छै एमहर बाल बच्चा कतना हक्कन काटि कऽ कानय छै आँ कोन चीज करिकऽ खेतय आब जकरा ढेरके जमीन छै तऽ ओ कमा कऽ खेतय ओ उपजाके खाइ छै गरीब छै तऽ जकरा चारिये कट्ठा छै दुइए कट्ठा छै ओहीमे ने रहतइ ई की करतइ दुनिआँके सब एकदम भीड़ जाइ छै मारय लए मर्डर कए दै छै एकटा बेटा रहय कि चारिटा बेटा रहय सबके एकदम मारि पीटके बढ़ा दै छै ओकर बहु बेटी की करिकऽ खेतय जमीन जगहके एतना अथी होइ छै कि दुनियामे बहुत फैलन होइ छै के कतना करि कऽ खियेतइ केना कऽ केना कऽ रहतइ जमीनोमे कतना लफड़ा लागय छै मोटिसन नहि होइ लए दै छै तऽ एक जमीन की करय छै एक इन्ने बेच लै छै ओकरो लग बेच लै छै ओकरो लग बेच लै छै तऽ मोटिशन नहि होइ लए दै छै नहि सी ओ ने बी डी ओ कहय छै एतना टाका लेंगे ओतना टाका लेंगे ओहोमे नहि होइ छै अररिया दौड़य छै ओहोमे नहि होइ छै तब की करतइ जमीन लऽ जकरा टाका नहि छै उ की करतइ कतना दौड़तइ अररिया कोर्ट करतइ की ब्लाँक जेतय कि सी ओ लग जेतय कि कर्मचारी लग जेतय कर्मचारिओ टाका खाइ छै घूस जकरा टाका रहय छै बड़ा बनिकऽ दए दै छै पचास हजार ओकर काम करय छै जकर लग नहि छै ओ कहाँसँ काम करतइ कतऽसँ आनतइ टाका पैसा केनाकऽ खरीद कऽ रहतइ केना कऽ गरीबके जीवन कटतइ जकरा दस बीघा जमीन छै तऽ एक बीघा बेचियो कऽ जाकऽ कए लेतय आओर जकरा नहि छै तऽ उ की करि कऽ खा सकय छै आँय केना कऽ रहतइ एने सी ओ कहय छै कि एतना टाका लेंगे बी डी ओ आओर कर्मचारी कहय छै कि हम लेंगे दस हजार लेंगे बीस हजार लेंगे आओर उ माँगय छै दस बीस हजार तऽ पचास हजार ठोकि दै छै तुरन्त भए जाइ छै म्यूटेशन भए जाइ छै रसीद कटि जाइ छै सब किछु एकदम क्लियर भए जाइ छै आओर जकरा नहि छै करयवला तऽ उ केना कऽ करि कऽ जीवन बितेतइ की करना चाही ई सरकार तऽ सबकिछो कर करते रहय छै फिर भी नहि द कोट कचहरीके कन्ट्रोल नहि करय छै तबने एतना की सब नौकरी दै छै सबके की कहय छै बहुओ बेटीके अपने खा कऽ अइठिना गरीबके छोड़ि दै लए एहन कर्मचारी रहतइ एहन सी ओ होइ छै एहनो बी डी ओ होइ छै सबकिछु कऽ